صحت کی دیکھ بھال نقل و حمل تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات کے نقطہ نظر سے یا تو ٹاؤن ہو یا تو گاؤں ہو یا تو پھر شہر کو بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت سے مدد کی توقع یہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بھائی جو بھرشٹاچار ہے کرپشن اسے اگر ختم کر دیا جائے تو الحمد للہ ثم الحمد للہ ہر چیز بہتر طریقے سے کام کرے گا اور ہر چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر صحت کی دیکھ بھال کے لیے آپ ہاسپیٹل قائم کرتے ہیں اور ہاسپیٹل ہر جگہ کا ہے لیکن کرپشن کی وجہ سے نہ دوائیاں ملتی ہیں نہ ڈاکٹر اویلیبل رہتے ہیں نہ اور کچھ کرپشن اگر ختم کر دیا جائے دوائیاں بھی اویلیبل ہوں گے اور ڈاکٹر بھی ٹائم پہ آئیں گے اور ڈاکٹروں پر تھوڑی زیادہ جو ہے وہ سختی برتا جائے اور اسی طرح سے نقل و حمل ٹرانسپوٹیشن میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں لوٹ پاٹ ہوتی ہیں اور جو پولیس کی دادا گیری چلتی ہیں تھوڑا انہیں کم کیا جائے اور تعلیم کے نام پر جو اسکول ہوتے ہیں ہر گاؤں میں اسکول ہوتے ہیں بھائی لیکن ان میں سختی نہیں ہوتی ٹیچر اپنی مرضی سے پڑھاتے ہیں جو چاہے جب چاہے لڑکے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ان پر تھوڑی سختی کارروائی کی جائے اور اس کا رول ماڈل ہمارا دہلی شہر ہے جو کہ دہلی میں اتنا بہترین طریقے سے وہاں کے سرکاری ہسپتالوں کو سرکاری اسکولوں کو بہتر طریقے سے بنایا گیا ہے اس طرح سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہو چاہے پھر ٹاؤن ہو گاؤں ہو یا پھر شہر ہو ان طریقوں سے یہ جب ہماری بنیادی چیزیں ہی صحیح نہیں رہیں گی تو پھر ہم کیسے آگے بڑھ پائیں گے اس لیے ہماری جو ہے حکومت سے یہ سب مدد کی توقع ہے